आङो टाउन एरियायाव सोहोर एरियाखौ बांसिन मोजां मोनो जेनेबा सोहोराव फैनानै बेबादिनो देलायग्रा मुवा गानग्रा जोमग्रा जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना मुवा बेसादफोर ओ फैनानै लांफैनो मोजां मोनो आरो बेबादिनि सोहोरनि साखाथि फाखाथि थानाय बेरायग्रा गारदेन जायगाफोर दं नालाय बेहाय बेबादिनो फैनानै बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो बेलासि बेलासिबा थांनानै बेरायहैनो मोजां मोनो दखानफ्राय सहरफ्राव थांनानै बिदिनो जाग्रा लोंग्रा जाहैनो मोजां मोनो